شادیوں میں مہمانوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے جس کی وجہ سے جس میں مہمانوں کے لیے بہت سے انتظام کیے جاتے ہیں جس میں سے ایک انتظام پانی کا بھی ہوتا ہے اور ایک بہت اہم انتظام ہوتا ہے اس سے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور بڑی مقدار میں زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پانی کے لیے ہم اپنے نزدیکی واٹر فلٹر والوں کے سے رابطہ کرتے ہیں جو ہمیں پانی مہیّا کراتے ہیں جو ہمیں فلٹر پانی مہیّا کراتے ہیں اور کبھی کبھی ہم پانی جو بسلری باٹلس وغیرہ بھیجتے ہیں تو ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں مناسب قیمت پر پانی دستیاب کراتے ہیں جو ہم شادیوں میں مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کی پیاس بجھاتے ہیں